अ' सोरमोनबा औ औ नोंगौ औ मामोनबा औऔऔ आङोथ' दा आंहा बहुथ बुकिं जानानै दंखायो आङो आंनि टाइमिंखौ नायनानै आङो नोंनो खबर हरगोन आङो ओरैनो नोंसिना देटआ मालामोन औऔ ओरैनो प्रग्रामनि सिचटेमा माबायदि जागोनबा औ औऔऔ

अ' औऔ र' आं नायनानै खिथानि औ जानुवारिनि एखआव होन्दों दे आं सोलाबगोन दे आमफ्राय आनो सिचटेमखौ नोङो एसे बुंना होनो हागोनदा आंनो जाहाथे आं प्रेफियार खालामना थांनो हायो प्रग्रामनि थाखाय औ औ

औ दे जागोन दे होम्बा दे जागोन दे औ जागोन दे दे होनबा दोनसै औ दे